गोदोथ' जों खेला दुला गेलेनायाव जों एक्सफार्टमोन आरो जों गेलेगासिनो थायोमोन बल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बाथा गेलेनाय दै सानस्रिनाय मा सानस्रिनाय बिराथ बायदिसिना जों गेलेयोमोन नाथाय दानि मुगायाव दानि गथ'फ्रा खालि मबेलनि माबाजों खेला गेलेगासिनो बे खेला गेलेनायखौ आं बाराद्राय मोजां मोना मबेलजों गेलेनायखौ दा गोदोनि बादि जोंनि बादि गेलेनायमोनब्ला बेफोरबायदिखौ आं बिराथ मोजां मोनोमोन नाथाय दानि मुगानि गथ'फ्रा मबेलजोंदि गेलेयो बे गेलेनाायाव बिराथ गाज्रि आरो बेखौ आं मोजांबो मोना जोंफोरबादि गोदोनिफ्राय बल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बाथा गेलेनाय बायदिसिना हेन थेन माबा बुहुत खेला गेलेनांगौ हादुदुबो गेलेयो दा जोङो गेलेनायखौ नागारनो हाया आरो जोङो गोदोनि गेलेनायखौ जोबोद मोजां मोनोमोन बुहुत नाम दंमोन गोदोनि खेलायाव दा जों बावजोबलाय लांबायसो दावला सौलायनाय मा सौलायनाय बायदिसिना बुहुत खेला दंमोन बेफोरखौ जों गोदो गासिबो गेलेजोबोमोन आरो बे गेलेनाय माबायावनो जोंबो बिरात बाख्नायजायोमोन नाथाय दानि गथ'फ्रा मबेलजों गेलेनाया बुहुत हामजाथावै खेला गेलेयो बे गेलेनायखौ आं मोजां मोना बेफोरबायदि खेलाया गाव गावनिनो खहा आरो गावनि फरायनाय मानायावबो बाराद्राय गोसो जाया बिनिखायनो आं मबेलजों गेलेनायखौ बाराद्राय मोजां मोना गोदोनि बादि जोंनि गेलेनायबादि गेलेब्ला आं बिराथ मोजां मोनो आरो दासिमबो जोंनि बे गेलेनायाव गोदोनि बादि दा गेलेनाय गैया गोदोनि बादि गेलेयोब्ला खथ्त' मोजां जागौमोन खेला दुलायाबो दा खालि मबेलजों गेलेयो खालि मबेलजों गेलेयो बे मबेलजों गेलेनायनि माबाखौ

बाराद्राय मोजां मोनाखै दा जोंबो बेबायदिजों जों गेलेफेराबो बेफोर गेलेनायखौ गारोब्ला जोबोद मोजां जागौ होननानै आं सानो गोदोनि गेलेनाय ओरैनो फ्रि बल जोलायनाय भलिबल गेलेनाय बायदि सेना हेन थेन बेफोरबादि खेलाया जोबोद मोजांमोन बेखौनो आं बाखोनायो जोंनि गोदोनि गेलेनायखौ